गोर लागै छी सर की हाल समाचार अइ सर बस कनिटा गड़बड़ भऽ गेल हँ हम तऽ कनिटा पूरा अपन मेहनति करै छी किरकेटमे ओहिपर पूरा जी जान लगाबै छी लेकिन हमरा कोनो अपॉरचुनिटी नहि देखाएल जा रहल छै एहि फील्डमे खास कऽ कऽ अपन बिहारमे एखनो बिहार एखनो बिहारके ओतेक अपॉरचुनिटी नहि भेटि रहल छै दोसर स्टेटके कम्पेयरमे जेकि अपन बिहारके परसेन्टेज बहुत कम भेलै हँ स्पोर्ट्सके हरियाणा सबके देख लिऔ कतेक उपरमे छै स्पोर्ट्सके लऽ कऽ से अपन बि जी कहू सर हम तऽ अपन पूरा मेहनति करै छी लेकिन एखन तक हमरा स्टेटोके अपॉरचुनिटी नहि लागल हँ दिन राति हम प्रैक्टिस करै छी घरोवला सब बाजैए लेकिन एतऽ जे छै प्रैक्टिस किओ आओर करै छै खेलैलए किओ आओर चलि जाइ छै इएहमे कनिटा दिक्कत भऽ जाइ छै

बिल्कुल कएल जा सकै छै ओना हम तऽ बेसीकाल किरकेटे खेलाइ छी आओर हमर ऑफिसियल गेमो किरकेट भेल हमरा सबके बेसी ईक्विपमेन्टो प्रोवाइड नहि कएल जा रहल छै आइ काल्हि किरकेटमे ठीके अइ